चैत बैसाख मे बड गर्मी लगै छै ओहि मे धूप लगै छै तऽ लोक के मोन खराब भऽ जाइत छै मोन खराब भऽ जाइत छै अखाड़ साउन भादब मे पानि होइत छै तऽ तइयो मे लोकके कनी फसल कनी कम ऊपजै छै पानि नहि होइत छै तऽ फसल कम होइत छै आ पानि होइत छै तऽ कनि ऊपजै छै

दालि तालि ऊपजै छै तऽ ओ मरहन्ना तरहन्ना भऽ जाइत छै बेसी पानि आबै छै अखाड़ मे तऽ बाढि आबि जाइत छै ओहि सॅं फसल कम भऽ जाइत छै खेत परता रहि जाइत छै तइयो सॅं लोकके खेत परता रहि जाइत छै सर्दी बोखार से भऽ जाइत छै सब रोजगार कम भऽ जाइत छै सरकार समय समय पर पानि देथिन तब रोजगार खुजतै गरीब के रोजगार तऽ वएहे लऽ कऽ छै बाढि आबै छै तऽ फसल लऽ कऽ चलि जाइत छै फसले नहि होइ छै धुप उपजै छै तऽ फसल कम भऽ जाइत छै कोइ जरिए गेल कोनो उपजा